असांजी ज़िंदगीअ में असांखे योग ज़रूरी आहे जीअं असी ॾिसूं था आदियुग खां ऋषि मुनि असांजा देवी देवता सभु योग कंदा हुआ ऐं योग करण सां जेके असांखे फ़ाइदा थियनि था उहे फ़ाइदा असां ॿुधाइण खां वधीक सम्झो शरीर असांखे ॿुधाए सघे थो त तव्हांखे घणा फ़ाइदा थिया आहिनि पर कोशिशि इहा ई रहे त योग जेको आहे असां कयूं ऐं ॿियनि खे हिमथायूं योग सां असांजी सिहत सुठी रहे थी असांजो शरीर तंदुरुस्त रहे थो असांजो नसियुनि जेके आहिनि उहे मजबूतु थियनि थियूं उन सां गॾो गॾु जेके शरीर में खाधे पीते जे करे असांजो खाधो पीतो उथिणी विहणी त सम्झो जेको सुम्हण जो टाइमटेबल उहो सभु बिगड़ियल आहे त उन जे करे तव्हां योगा कंदो त योग सां असांखे घणो फ़ाइदो थिए थो चरिॿी घटिजे थी मनु जेको आहे शांति रहे थो बिल्कुलु शांति मनु जेको आहे उहो योग सां ई थी सघे थो गॾो गॾु असांजे जेको अॼु जे ज़माने में हर को माण्हू तनाउ में लॻो पियो आहे डुक दौड़ी पैसो कमाइण में प्रमोशन में आईंदे में सभिनी लॻा पिया आहिनि त उन लाइ योग घणो सुठो आहे जंहिंसां तव्हांखे शांती मिलंदी मनु शांति रहंदो ऐं गॾो गॾु तव्हांखे स्यम रहंदो संतोष रहंदो योग सां घणेई शरीर जो बीमारियूं जेकियूं आहिनि उहे दूरि थियनि थियूं उन सां गॾो गॾु ख़ासि करे जीअं दिलि जी बीमारी आहे मधुमेह आहे जंहिंखें असां डायबिटीज़ था चऊं उहे सभु जेके आहिनि अहिड़ियूं बीमारियूं ऐं शरीर में जेको कचिरो आहे उहो सभु निकिरे थो असांजे पाचन शक्ति घणी वधे थी पाचन शक्ति अॼु जे ज़माने में जेके असां खाधा खाऊं था उन खाधनि में यूरिया फर्टिलाइजर वारा जेके खाधा आहिनि उहे त असांजे शरीर में बीमारियूं घरु थियूं कनि त उहे बीमारियूं जेके आहिनि उहे योग सां निकिरी वञनि थियूं घणो फ़र्क़ु पए थो ऐं उन सां गॾु गॾु असांजे अॼु जे ज़माने में हर कंहिंखें मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर टीवी जेको अॼु जे ज़माने में माण्हू वापरनि तव्हां त हर कंहिंखें कंधे जी तकलीफ़ु कंहिंखें रीड जी हॾी जी तकलीफ़ु कमरि जी तकलीफ़ु ईअं सभु असां योगा सां ई पर दूरि करे सघूं था योगा सां असांजे सभु शरीर बीमारियूं निकिरनि थियूं छोजो योग करण सां तव्हांजो वजन बि घटिजे थो चरिॿी घटिजे थी ऐं तां में स्फुर्ति अचे थी घणो तव्हां फ़ुर्त पाण खे सम्झंदो उन सां गॾो गॾु जंहिं बि योग जी ॼाण जंहिंखें मिले थी त उहे कसरत खे बि ध्यानु ॾियनि ऐं गॾु गॾु योग बि कंदा रहनि त इन मां असांखे घणा फ़ाइदा थियनि था इहा सभु ॻाल्हियूं ॾिसी करे असांजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी योग जेको आहे उहो सभिनी हंधि ज़रूरी करे छॾियो स्कूलनि में बि ज़रूरी कयो आहे ऐं उन सां गॾु गॾु जेको असांजे पब्लिक प्लेसिस जंहिंखें चऊं तां जेके जाहिर जॻहियूं आहिनि उन्हनि ते बि योगा कराइनि था उन योगा सां शुरूआति खां ई ॿारनि में जेका आहे उहा ॿारनि में घणी स्फुर्ति अचे थी ॿारनि जा पढ़ाईअ ते ध्यानु रहे थो पढ़ाई में ख़ासि हू प्रोत्साहित था थियनि ऐं हुननि खे जीअं असां चऊं था त तव्हां कसरत कयो त कसरत खां बि वधीक उन्हनि खे योगा में वधीक ध्यान थो रहे योगा में वधीक वेही करे ॿार हिन जो जेको विकास आहे कनि शरीर जो विकास दिमाग़ जो विकास सभु कनि था ऐं उन्हनि में एकाग्रता वधे थी गॾो गॾु जेको शरीर आहे उहो सिहत रहे थो उन्हनि जी पाचन शक्ति सुठी रहे थी उन्हनि जो भावनात्मक कल्याण थिए थो ॿारनि जे शरीर में लचीलो पन थो अचे ऐं ॿार हर शइ में हर खेत्र में जेको आहे आत्म विश्वास सां कमु करे सघनि था ऐं गॾो गॾु उहे जेके आहिनि शांति बिल्कुलु शांति रहण जी जेका उन्हनि खे मिले थी प्रेरणा मिले थी उहा योगा मां ई मिले थी